ہندوستان کی سرکاری زبان دو ہے ایک ہندی اور دوسرا اردو ہم لوگ زیادہ تر اردو میں باتیں کرتے ہیں جیسے کہ تامل میں تامل بولی جاتی ہے بنگال میں بنگالی اور بہت ساری راجیہ جہاں الگ الگ بھاشا بولی جاتی ہے بہت ساری بھاشا ہے جیسے ہندی اردو تامل بنگلہ دیش یہ سب میں الگ الگ بھاشا ہوتی ہے زیادہ تر یہاں انسان اردو بولنے کی کوشش اردو بہت ساری جگہ بولنے کو ملتے ہیں بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جب اردو بولنا پسند لوگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ زیادہ تر اسکول کوچنگ یہ سب بہت ساری جگہیں اردو پسند کرتے ہیں بولنا اور پڑھائی بھی ہوتی ہے اردو کی ہم لوگ اردو میں زیادہ تر پسند کرتے ہیں بولنا تامل میں تامل بولی جاتی ہے گجرات میں گجراتی ایسے بہت سارے راجیہ ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے اردو بولنا پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہم خود کی باتیں کرتے ہیں ہمیں اردو میں بولنا بہت اچھا لگتا ہے اردو پڑھنا بھی بہت سا اچھا لگتا ہے ارد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لکھنے میں اچھا لگتا ہے اردو بہت اچھی چیز ہے بہت ساری لوگ اسے بولنا پسند کرتے ہیں بہت سارے انسان اسے بولنا پسند کرتے ہیں اور اسے لکھنا بھی پسند کرتے ہیں بہت سارے راجیوں میں بولی جاتی ہے الگ الگ سی بھاشا جیسے کہ تامل میں تامل بولی جاتی ہے بنگال میں بنگالی اور ہندوستان میں